جی سر بتائیں جی جی جی آئیں کبھی ملیں تو آئیں سر آئیں کبھی بھی آئیں آپ بے فکر ہو کر کے آئیں بہت اچھی اچھی کوالٹی مل جائے گی آپ کو آپ کس ایریے میں ہیں کئی ورائٹیاں ہیں آپ آ جائیں دیکھ لیں پرچیز کر لیں اِس میں بہت سی وراٹیاں ہیں چوکو ہے چاکلیٹ ملک ہے کیری آن ہے تمام طریقے کے ہیں آپ آئیں دیکھ لیں تو آپ آئیں نا کبھی بھی آئیں ٹائم نکال کر کے آئیں ہماری شاپ پر آپ کو تو معلوم ہوگا تو دس سے دس

جی ضرور آئیے تو آئی